जी मेरे चार भाई हैं और मेरी एक भी बहन नहीं है तो मैं अपने भाइयों से बहुत से मामलों में आगे हूँ जैसे कि मैं मैं पढ़ने में अच्छा हूँ और वो मेरे से थोड़े पीछे हैं और मेरा एक छोटा भाई है जो मुझसे जूनियर है तो मैं उसे पढ़ता भी हूँ और मै मैं राइटिंग में उन लोग से पीछे हूँ मतलब कि मेरी लिखावट क अच्छी नहीं है लेकिन मैं पढ़ने में उन लोग से काफ़ी अच्छा हूँ तो यही खूबी है मेरे और मेरे भाइयों में और मेरा बड़ा भाई है तो वो वो उसको बाहर की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है